आज म्हजो पंचविसावो वाडदीस देखून हांवें म्हज्या इश्टां खातीर एक पार्टी दवरल्या देखून ही पार्टी हांव तांकां मिरामारच्या ओपन गॅस्ट हावजान दिवपाक सोदतां पूण हे पार्टी खातीर हांव जेवण घरा कडल्यान हाडूंक शकना देखून हें जेवण हांव स्विगीच्या माध्यमांतल्यान ऑर्डर करपाक सोदतां म्हाका हें जेवण पणजेच्या कोपर लीफ रेस्टॉरंटांतल्यान ऑर्डर करपाक जाय म्हाका जेवणांत स्टार्टर्साक चिकन टिक्का चिकन क्रिस्पी चिकन तंदुरी ह्या तिनूय आयटमांच्यो पांच पांच प्लेटी खावपाक जाय ताच्या उपरांत दोन प्लेट बटर चिकन पांच प्लेट चिली पांच प्लेट चिकन फ्रायड रायस पांच प्लेट वॅज फ्रायड रायस आनी पांच प्लेट पनीर टिक्का मसाला ह्यो सगळ्यो डिशीज म्हाका जाय त्या भायर डिजर्टान म्हाका एकूण पंदरा कॅरेमेल पुडिंग्स आनी जर आसा जाल्यार सॅराडुरा जाय पडटलो हे सगळे जे आयटम्स आसात हे सगळे आयटम्स तुमी मिरामारच्या लागीं येवन तुमी म्हाका फोन करपाक शकता हांव ही डिलिव्हरी वाटेर घेवपाक सोदतां कारण ही डिलिव्हरी खूब व्हड आशिल्ल्या कारणान हांव कार घेवन येवन ही डिलिव्हरी कलेक्ट करपाक शकतां तुमी हांवें जें मागलां तें योग्य पद्दतीन आनी बरें जेवण पळय कितले बेगीन पावयतले आनी कमींतले कमी रेट धरून म्हाका बरो डिस्कावंट दितले अशी आस्त बाळगितां